एल पी जी की सुविधा मेरे यहाँ बहुत अच्छी है क्योंकि जब हमारे यहाँ लकड़ी पर खाना बनता था तो हम लोगों को लकड़ी इकट्ठा करना पड़ता था गोहरी इकट्ठा करना पड़ता था लेकिन अब हम लोगों को ऐसा नहीं करना पड़ता है क्योंकि एर पी जी की सुविधा बहुत अच्छी है केवल हम लोग एल पी जी को एल पी जी के लिए कॉल कर देते हैं वह सरकार उसको घर पर खुद भिजवा देती है आ जाता है हम लोग घर पर और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती क्योंकि जब लकड़ी पर खाना बनाते थे तो लकड़ी हम लोगों को कहीं ना कहीं से इकट्ठा करना पड़ता था लेकिन अब एल पी जी जब से है तब से हम लोगों को सरकार ला कर घर पर दे देती है हम लोग उसका उपयोग करते हैं क्योंकि जब जब से एल पी जी हुआ है तब से ना ही किसी की तबीयत खराब होता है ना ही किसी की आँखें खराब होती है जब एल पी जी नहीं था तो सब चूल्हे पर खाना बनाते थे तो किसी की आँखें खराब हो जाती है तो किसी को खाँसी आता था तो किसी की फेफड़े में प्रॉब्लम हो जाती थी तो तो उसका भी हम लोग हम ही लोगों को दवा करना पड़ता था लेकिन जब से एल पी जी आया है ना तब से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि घर वालों को खाना बनाने में मम्मी चाची दादी को खाना बनाने में प्रॉब्लम हो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और हाँ एल पी जी में इंश्योरेंस भी है लाइफ इंश्योरेंस है और अगर कोई भी दुर्घटना हो रही है तो अगर कोई भी दुर्घटना हो रही है सिलेंडर फट जा रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो जा रही है तो इसका भरपाई सरकार कर रहा है आज जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है अगर एल पी जी गैस से मान लीजिए कोई भी दुर्घटना है तो उसको सरकार भरपाई करेगी क्योंकि स सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस करवा के पहले से ही ऑलरेडी रख दिए हैं क्योंकि ऐसा करने से एल पी जी वालों को बहुत ज़्यादा सुविधा है चूल्हे पे खाना बनाने से तो अच्छा ही है एल पी जी जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है हम लोगों को